दरभंगामे मुख्य मनोरञ्जन गतिविधि अछि जेनाकि पार्क सांस्कृतिक आयोजन आओर हर हर वर्ष सांस्कृतिक यूनिवर्सिटीमे सांस्कृतिक आयोजन होइत रहैये जे देखैमे हमरा बहुत नीक लागैए आओर ओ देखैके लेल दरभंगा जिला मिथिलाके बहुत जिलासँ लोक सब आबैए आओर देखके बहुत ही जादा हुनकर मन मोहित होइए किएक कि ओइमे अपन संस्कृतिके झलक दिखाइ दैये आओर जेनाकि दरभंगामे देखल जाइए जे बच्चा सब ओ बढ़ि चढ़िके ई सांस्कृतिक आयोजनमे भाग लैये जैसँ बच्चाके अपना लोग अपन संस्कृतिके प्रति प्यार आओर प्यार जागैए आओर अपना संस्कृतिके बचाबैके लेल ओकरा दिलमे एगो जिज्ञासा अबैए